हैलो आं जी में तुसेंगी केक आक्खेआ हा में तुसेंगी ऑर्डर करने गी में तुसें ई आक्खेआ हा में ऑर्डर दित्ता हा केक दा ते इन्ने चिर च बनाई ओड़ो केक ओह् साढ़े घर ओह् ऐ नी ओह् जनमदिन साढ़े जगतै दा ते हैलो में दित्ता हा प्लेट प्लेट दा ऑर्डर दित्ता हा आं ते ते एह् असें दित्ता हा असें दित्ता हा हफ्ता इक्क पैह्लें पैह्लें गै एडवांस ते असें पैह्लें गै बोल्ली ओड़ेआ हा कि केक हफ्ता इक्क पैह्लें आक्खी ओड़ेआ बनाई ओड़ेओ नुहाड़े उप्पर लिखना हा आयुष लिखना हा आं ते बनाई ओड़ेआ अंडे नना पाये दे ओह्दे बिच ते बगैर अंडे दा बनाना अच्छा तां फिर पुच्छनै आं भी कोलै उनेंगी ओह् होंदा बेह्ल होंदी ते घर बी बड़ा कम्म ऐ नी ते में हा पुच्छी लैनी आं फ्ही उनेंगी की दुकानदारै नै बनाए दा केक ते भी इंया बाद बेल्लै खज्जली ओह् इंया अच्छा अच्छा में भी सोचेआ में हा केह् पता अस रातीं बेल्लै त्यारियां करी ओड़चै ते बाद बेल्लै केक लैने गी जाचै ते पिच्छुआं सारी केक गै निं थ्होऐ ऐं ते में सोचेआ केईं बारी दुकानदार भुल्ली बी जंदे ते में हा बाद बिच भी अस बी परेशान होई जाचै अच्छा अच्छा भी तुंदी दुकान किन्ने बजे तगर खु'ल्लनी अच्छा अच्छा फिर आह्गे अस ते लेई जाह्गे ते जां भी जान पहचान आह्ले बंदे गी भेजगे एह् जान पहचान आह्ले बंदे गी भेजगे ठीक ऐ ठीक आं ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा